जि'यां कि हून अस्स गल्ल करने आं अपने पसंद दी पकवान दी ते उसी अस्स सारें कन्नै सांझा करना चाहन्ने आं कि उस्सै अस बनाने कि'यां ते जां फ्ही कोई ऐसा चैनल दे माध्यम कन्नै यां फ्ही टी वी दे माध्यम कन्नै जां असें कि'यां सिक्खी में ओह् सनाना चाहन्नी आं तुसेंगी सारें कोला पैहलें मेरी जेह्ड़ी पसंद दी इक्क पकवान ऐ ओह् ऐ आलू दे परांठे ते ओह् जेह्की रैसिपी ऐ ओह् फूड फारएवर ते दिक्खी फिर मीं आपें बनाई कि ओह् रैसिप इ'यां बनान्ने पैहलें सारें कोला पैहलें आलू जेह्ड़े न ओह् उबालदे न ते ओह्दे बाद बिच आलू गी उबालियै ठंडे करियै ओह्दे सिक्कड़े तुआरियै ते ओह्दे बाद बिच फ्ही उ'नेंगी थोड़े ग्रैंड करदे न मिक्स करियै उन्दे बेच्च हरी मर्चां होंदियां न जेह्ड़ियां ओह्दे निक्के निक्के पीस कट करियै ते ओह् ओह्दे बिच पांदे ते कन्नै जेह्की प्याज दे थोह्ड़े पीस होंदे न कट करियै निक्के निक्के ओह् ओह्दे बिच्च पांदे न फ्ही इक कढ़ाई बिच उसी थोह्ड़ा इक चम्मच तेल पाइयै फ्ही उसी थोह्ड़ा लाइट जेह्ड़ी गैस करियै जां अग्ग करियै उसी थोह्ड़ा इ'यां थोह्ड़ा नार्मल पकांदे न ते ओह्द बाद च थोह्ड़ा अपने स्वाद दे अनुसार जेह्का नमक ऐ ओह् थोह्ड़ा मलांदे ओह्दे बिच ते और जेह्की अगर मर्च गी मर्चां थोह्ड़ियां घट्ट होन ते अपनी पसंद अगर ओह् के आखदे लाल मर्चां पाई सकदे ते ओह्दे बाद बिच तुस इक दो जां जिन्ने अपनी फैमिली दे हिसाब कन्नै अपने जिन्ने बी तुं'दी फैमिली च बंदे होन उन्दे स्हाब कन्नै जिन्ने बनाने होन उस स्हाबे कन्नै आटा जेह्ड़ा ओह् लेई सकदे ते आटे गी गुन्नने दे बाद आटे बिच्च थोह्ड़ा नकम मिलाना ते ओह्दे बाद बिच तुसें ओह्दियां निक्की निक्कियां बेड़ियां बनाइयै ते उ'न्दे बिच आलू जेह्ड़ा मसाला बनाए दा ओह् फिल करना पौंदा फिल करियै उ'नेंगी अग्गै जेहड़े इक तवा लेइयै ओह्दे बिच उसी गर्म करना तवे गी जिल्लै गर्म होई गेआ उसी जेह्का आटा ओह् बेलियै उसी करियै बेल्लियै ते ओह्दे बाद बिच तुस उसी तवे पर पकाई सकदे ते तवे जिल्लै थोह्ड़ा थोह्ड़ा पक्की गेआ ओह्दे बाद बिच तुस उसी जेह्ड़ा तेल ऐ ओह्द कन्नै उसी थोह्ड़ा थोहड़ा लाइयै दोनों तरफ उसी परतियै जिल्लै ओह् पक्की जा

ऐ जेह्की रैसिपी ऐ एह् मेरी फेवरेट ऐ मेरी पसंद दी ऐ और जेह्की एह् बड़ी गै शैल ऐ